हैलो स्विगी मां मुंहिंजो ऑडर ॾिनो हुओ ॿ मंचुरियन हिकु पिज़्ज़ा हिकु नान ॿ पनीर जी भाॼियूं अने चार बटर रोटी त तव्हां मूंखे छा ॿुधाए सघंदव की तव्हां घणी देरि में ईंदव छा त मां जॾहिं ऐप खोली तॾहिं इन में ॿावीह मिंट जो लिखियलु हुओ जॾहिं हींअर मुनो कलाकु थी वियो आहे त हाणे तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदव तव्हां घणे बजे ईंदव छाकाणि की मुंहिंजे घरु ऑलरेडी महिमान अची विया आहिनि त मां इन्हनि खे केॾीमहिल रोटी खारायां तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदव घणे मिंट थींदव